जी नमस्ते मैडम बाबूलाम बोल बाबूराम बोल रहा हूँ हाँ जी अनीता आंटी जी मतलब मैडम पहचान लिया ओ सॉरी राधिका मैडम भूल गया वो अभी आप से पहले उन्हीं का फोन आया था ना इसलिए उनका नाम निकल गया माफी चाहता हूँ जी मैडम लगाया था अरे मैडम मैंने उस नल को इतना अच्छा तरीके से फिक्स किया था कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता लेकिन आपके बच्चे हैं ना वो बार बार उस सुधरे हुए नल के पीछे ही पड़ गए मैंने आपसे बोला था उसे कुछ दिनों के लिए बच्चों से दूर रखो पर आप हैं की बात मानते नहीं और उसके चक्कर में आपको नुकसान हो गया अब उसके लिए आप मुझे बोल रहे हैं बताइए मैं क्या करूं इस कार्य को लेकर

जी जी मैडम मुझे ठेके से कोई दिक्कत नई है पर जब नया नया काम होता है तो उस पर बच्चों को थोड़ा दूर रखना पड़ता है क्योंकि वो जो हमारा सामान है उसे करते हैं ना उसे फिक्स होने में टाइम लगता है इसके कारण है ना बहुत सा नुकसान हो जाता है अगर उसका ध्यान ठीक से नहीं रखा जाता है तो वही आपके साथ दोबारा हुआ है जी मैडम आप मुझे टाइम बता दीजिए और क्या क्या सामान लाना है मैं आपको बता दे आप मेरे को लिस्ट बनाकर भेज दीजिएगा जी मैं समय से आ जाऊंगा मैडम और कुछ काम बता दीजिए मैं सामान ले आऊंगा अपने साथ जी जी जी मैडम सामान ले आऊंगा और मैडम मेरी फीस वीस अब कल ही सामान देख कर मैं बता दूंगा आपको जी मैडम धन्यवाद कॉल करने के लिए आपका ओके मैडम